मुंहिंजो नालो स्नेहा आहे मां ॿ हज़ार एकवीह में ज़ेम योगा ते वेई हुयसि हुते जॾहिं मां पहुतसि हुतां जो वातावरण ॾिसी हुतां जो माहौल ॾिसी मनु ऐं तनु ॿेई आंनदितु थी विया जेके असां योगा हुते कई हुन सां मन त हल्को थियो पर हुन सा गॾु शरीर बि हल्को थी वियो हेॾो त मज़ो पियो अचे मां सोच्यो जॾहिं मां घरु वापसि इन्दसि त पकि हुन जे योगा खे मां पंहिंजे ज़िंदगीअ में अपनाइंदसि पर मां शुरूआति जे ॾींहं में त मां अपनायां पर जीअं जीअं ॾींहं गुज़रंदा विया असां कमु करण सां गॾु गॾु मां इहो काफ़ी पुठियां छॾंदी वयसि मां ॾाढी कोशिशि कई वरी विच में महिने खां पोइ वरी योगा चालू कई पर वरी वापासि तकलीफ़ थी छा करे त असां पंहिंजे रोज़गार घरु जे कमनि में ॿाहिरि जे कमनि में असां पंहिंजे पाण खे विसारे था छॾूं पर तॾहिं बि हिन साल मां पंहिंजो प्रणु ठाहियो आहे कि मां पकि योगा जोइन कंदसि हिन करे पिछ्ले पंद्रहां वीहनि ॾींहनि खां मां पंहिंजे घरु जे हिते ई मुंहिंजे घरु में कल्ब हाऊस आहे उते असां पंहिंजो योगा ते क्लास अटेंड कंदी आहियां जेॾी महिल मां उहो योगा क्लास अटेंड करे इंदी आं मनु में शांती तनु में शांती एॾो हल्को हल्कोपन महिसूसु थींदो आहे ईअं लगं॒दो आहे कि मां ॿे के दुनियां में पहुची वई आहियां ऐं हुन खे घरु में रखणु लाइ मां पंहिंजो थींदी आहे कड॒हिं कड॒हिं तकलीफ़ सुबुह उथंदी आहियां चवंदी आं न उथा सुम्ही थी पवां अॼु खणी नथी वञां पर पंहिंजे मन खे सम्झाईंदी आहियां कि न योगा करणु सां तुंहिंजे मनु ऐं तनु में शांती मिले थी हुन शांती खे अपनाइणु लाइ बिल्कुल वञणु खपे हिन करे मां पंहिंजे पाण खे हिम्मत करे वरी योगा ते वेंदी आहियां ऐं हुन खां अॼु मुंखे महिनो बि थी वियो आहे ऐं मूंखे ॾाढो मज़ो अचे थो हिन करे मां अॻिते बि योगा करणु पसंदि कंदसि